मैथिली भाषाके प्रचार लए सभसँ पहिने छै जे दश साल पर जे जनगणना होइत छै ओहिमे बहुतसे बहुत नागरिक मैथिली भाषी होइके बाबजूदो अपन मातृभाषा दोसर दोसर लिखाबैत छथिन तऽ हमर प्रयास हुय जे सभसँ पहिने हम हुनकर मातृभाषा हुनका प्रेरितकऽ कऽ मैथिली लिखाबयके प्रसार करी हम बहुत पढ़ल लिखल छी देशमे रहैत छी विदेशमे रहैत छी उच्च पदस्थ छी लेकिन अप्पन परिवारमे चाहे अमेरिकामे रही लन्दनमे रही बेल्जियममे रही की इन्डियामे रही अपन परिवारमे जे एकदोसरसँ बात करै छी बालबच्चा धियापुता पति पत्नीसँ तऽ हम हमेशा प्रयास करी की मैथिलीएटा मे बाजी मैथिलीएटामे गप करी एकदोसरके संप्रेषण मैथिलीमे हुअ हम आर प्रयास कए चुकल छी जे हमर पड़ोसी जे दोसर भाषावादी छथि ओहो हमर भाषाके पकड़थि बुझथि सुनथि आर हुनका अपन मैथिलीके छपल जे भी किताब छै मोबाइलमे छै किछु हुनका पढ़ाबी हुनका सिफा सिखाबयके प्रयास करी हुनका अपन भाषाके बारे मे बुझाबयके प्रयास करी